आदीं पासुनूच कोंकणी आनी कोंकणी अशे म्हणटाले की मराठी मराठी भाशे सारकी दिसता पूण तशी ना कोंकणी भास ही खूब वेगळी आसा मराठी भाशे पेक्षा कोंक कोंकणी मराठी जरी आयकपाक एकवेळ एक सारकी दिसता आसतली बट पूण तिच्या तिचो एक वेगळोच अस्तित्व आसा जो मराठी मराठी भाशेचो एक वेगळो अस्तित्व आसा आनी कोंकणी भाशेचो एक वेगळो अस्तित्व आसा कोंकणी भाशेन आदीं पासून जायते आप आपले एक वेगळोच इतिहास आसा आनी अमक्या अमक्या अमक्या इतिहासाचेर अमकें आमकें गोंय हे राज्यांत आपलो इतिहास घडयिल्लो आसा आनी ह्या गोंयांत जी मायभास आसा कोंकणी तातुंतले शिगमो शिगमो हो एक ही अमचे संस्कृतायेचो हो एक भाग शिगम्यांत आमी आमचीं कोंकणी गितां कोंकणी गितां गायता तातुंतल्यान आमकां कळटा आमचें गोंयचें संस्कृताय वा गोंयचे लोक कितले संस्कृतायेन गिरेस्त हें आमकां हाच्या वयल्यान कळटा कोंकणीन तशेंच जायतीं पुस्तकां उजवाडाक आयलां जीं गोंयची संस्कृताय बरे तरेन आमकां दाखोवन दिता की आमची कोंकणी कितको कितक्या फुडें पावला आनी अशी फुडें पावतली कोंकणी चें जर दायज तिगोवन दवरपाक कोंकणीचो आसा तें म्हटल्यार भास जशें शिगमो जो वर्सांत वर्स चलत येला आनी फुडेंय बीन चलतलो तातूंत जीं पदां गायतात तीं कोंकणीचीं आनी गोंयभरांत जितलेय जागर जाता कितेंय जाता तें फक्त कोंकणी भाशेंतूच जाता आनी ताच्या खातीर दायज तिगोवन दवरपाक कोंकणी भाशेची भुमिका आसा